हमरा आरके घरवला इएह करै यऽ माछेके कारबार करै यऽ कतौ खता खुती देखै यऽ वएहए मे जब पानि होइया तऽ खूब माछ होइया यऽ गरइ पोठी टेंगरा गरइ इएह सब होइया जेना पोखरि झाँखैरि लेलक तऽ ओहिमे रौह बुआरी कतरी भुना इएह सब भेल तब मैर कऽ पोखैर खरीदलु पोखरि खरीद कऽ ओहिमे सब माछ तब बच्चा पाललू बच्चा पालि कऽ ओहिमे खाना देलहुॅं खाय लए मुर्गाके लाबलू अथी फेर खैरि कीन कऽ लाबै छियै खैरि दै छै पानि कैम जाइ छै तऽ पानि दै छै तऽ बच्चाके पालै छै तब नमहर भेल एक किलो डेढ किलो दू किलो के भेल तब जाय कऽ नमहर भेल तऽ ओकरा पोखरि सऽ निकालै छियै जाल लाबै छै तब जाल महाजाल गिराबै छै तब महाजाल गिराए के दस गोरा पाॅंच गोरा रहल औजार लायलक ओहि मे बिछ कऽ सबटा माछ ऊपर कयलक मारि कऽ सब पानिमे धसल इएह सब कारबार करै छी हमरा आरके सब भए गेल तऽ मार्केटमे गेलहुॅं बेचै लए बेच कऽ तब वएह सऽ कनी इनकम होइ छै ओहि सऽ तऽ ओहि सऽ गुजारा करै छी फेर पानि भेल तऽ बढ़िऑं भेल माछ पानि नहि भेल तऽ नहि भेल पानि भेल तऽ खूब माछ भेल सब रंगके माछ भेल गरइ पोठी टेंगरा भुना बुआरी तब जला अर लगेलक आरि धूर पर तऽ ओहोमे भए गेल पोखरि झाँखैरि सब इहो सब खरीद लेलक दूसल्ला तीनसल्ला खरीद लेलक इहो सऽ भए जाइ छै इएह सब कारबार करै छियै एहिमे गुजारा करै छियै